اردو زبان ہند آریائی زبانوں کی ایک اہم ترین زبان ہے یہ زبان اسی ہندوستان میں پیدا ہوئی پھلی پھولی اور ہندوستان میں اس کا ایک اہم مقام ہے اردو زبان کی سب سے دلچسپ خصوصیت اس کی غزل گوئی کی صفت ہے اس کے اشعار دل کو موہ لیتے ہیں اور سرور کی سی کیفیت پیدا کرتے ہیں فلموں اور ڈراموں کے اندر جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اردو زبان ہوتی ہے اس کے گیت اور موسیقی بھی دل کو دلچسپی کا باعث بنتے ہیں اس زبان کے استعمال اس زبان کے الفاظ اور اس کی ادائیگی سے دل دل کو سکون ملتا ہے